मां ॿाहिरी सिलाई पिणु कंदी आहियां जंहिंमें सलवार ऐं कुर्ता घणेई ईंदा आहिनि हिकु दफ़े त इएं थियो जो मूंखा कुर्ते जी माप खां सोढ़ो कुरितो कटिजी वियो जंहिंमे मूंखे जाम दिमाग़ु लॻाइणो पियो ऐं पासनि खां नमूने जो कपिड़ो जोड़णो पियो उन मथां सुठी ऐं ऊची लेस पिणु वठणी पई ऐं कुर्तो त ॾाढो सुठो पियो लॻे ऐं माईअ खे बि पिणु वणियो पर इन में टाइम जो ॾाढो नुक़सानु थियो ऐं मूंखे ॾाढी सिलाई बि घाटे में लॻी इन खां पोइ मां सिखियो त कॾहिं बि तड़ तकिड़ में कुझु बि कमु न कजे जेको बि कमु कजे सांह सतीअ सां कजे इन में वक़्त जो बि नुक़सानु न थींदो आहे